तीन चारि दिनसंँ बड गर्मी लागैत रहए तऽ सोचलियै दलानमे लगबै खातिर एगो बढ़िआँ कम्पनीके पङ्खा लै लिअऽ तऽ काल्हि गेलियै रऽ परसरमा तऽ ओतऽ एलेक्ट्रोनिक दुकानमे घूसिके एगो तूफान कम्पनीके पङ्खा लए लेलियै बड़का सिलिङ्ग फैन तऽ ओ लगबेलियै मिस्त्रीके द्वारा मिस्त्री दू तीन सए टका लेलकै देलकय पङ्खा बड़ नीक छै पङ्खामे हवा बढ़िआँ छै पङ्खामे हवा बढ़िआँ दैत छै तऽ बड नीक लागैया कखनो कखनो कि ठंढो लागैया बड़ नीक पङ्खा अछि छै चौदह सए रुपैआमे देलकए चौदह सए रुपैआमे देलकै पङ्खा बड़ नीक लागैया तेहन नीक लागैया आब गरमी नहि लागै छै तऽ पङ्खा बढ़िआँ छै तूफान कम्पनीके इएह होय छै जे ग्रामीण क्षेत्रमे कखनो कखनो लाइन भागि जाइत छै तऽ दिक्कत होय छै गर्मियों बहुत छै ग्रामीण क्षेत्रमे आब हम हमेशासंँ इएह तूफान कम्पनीके पङ्खा लेबए